अपना मिथिलाञ्चल तरफ जे विवाह समारोह होइत छै तऽ विवाह समारोहमे पानि भरऽ लेल एकटा ड्राम लेल जाइत छै किआकि बहुत बड़का समारोह रहए छै विवाहमे बहुत ठमाके लोक आएल रहै छथिन आमंत्रित कयल रहै छथिन तऽ हुनका सबकेँ एक बेरमे केना पानि देबनि हमसब तऽ एकटा ड्राम लेलहुँ ओहिमे पानि भरलहुँ तकरा बाद ओहोसँ नहि भेल ओहो अगर छोट पड़ल तऽ हमसब मटकामे पानि भरलहुँ कुआँ से चाहे कलसँ ठीक छै तकरा बाद ओहिसँ हमसब लोटे लोटे तकरा बाद देलहुँ छोटकी डोलमे भरि लेलहुँ ओहिमेसँ आ तकरा बाद देलहुँ जाहिसँ सुविधा होइत छै हमरा सबकेँ अपन सुविधा भेल ओहिसँ कल से कते बेर भरबै हमसब जा जाके बार बार तऽ ड्राममे भरि लेलहुँ ओकरा बाद सुविधा भेल ताहिसँ जल्दी जल्दी देने गेलहुँ लोकसब इंतजार नहि केलक अपन ओहिसँ पीआबैत गेलहुँ जल मतलब शान्ति बनल रहैत छै नहि तऽ अपना सबमे तऽ बुझबे करैत छिऐ की केना लोक करऽ लगैत छथिन कनिको देर भेल तऽ बिआहेमे ओकटऽ पोकटऽ लगैत छथिन लोकसब लड़की पक्षके तऽ कनिकबो देरी नहि होयबाके चाही ने तहि दुआरे मतलब ड्राममे भरलहुँ पानि आ ओहिसँ बाल्टीमे भरलहुँ ओकरा बाद ओहिसँ लोटे लोटे जे पानि देलहुँ तहन जल्दी जल्दी भए गेल